ہلو ہلو ہم آپ کو سیمنٹ کا آرڈر دئے تھے کل دس بورے کا تو ابھی تک ہمارے گھر نہیں پہنچا ہے کیا دقت ہے ارے جی جی جی تو ابھی تک نہیں پہنچا ہے ہمارے گھر مستری بھی آچکا ہے اور کام کروانا ہے بہت دقت ہورہی ہے جلدی کام ہونا ہے اور آپ ابھی تک بھیجے نہیں جب آپ کو پیسہ پیمنٹ کیا ہوا ہے تو پھر بھیجنا چاہیے نہ جی تو پھر کب تک آ جائے گا تو پھر نہیں نہیں تھوڑا جلدی کیجیے کیوںکہ ضرورت ہے گھر میں کام ہے اور گھر میں شادی کا ماحول ہے تھوڑا جلدی کام ہوجائے تو اچھا رہے گا

جب آپ کو جب آپ کو پیسہ پیمنٹ کر چکے ہیں پہلے ہی تو پھر پہلے میرا سامان میرے گھر آنا چاہیے اور آپ دیر کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ تو کب تک آ جائے گا جی جی اور تو پھر میرا میرا سیمنٹ کب تک آجائے گا جی

دیکھیے ہم کو بھی ضروری ہے نا میرے یہاں بھی مستری ہے وہ ہلا کر رہا ہے کہ جلدی سامان آتا تو جلدی کام ہو جاتا اور ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں تو آپ جلدی کیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے سے رکھیے گا اگر آئے تو سب سے پہلے میرا سامان ڈلیور ہوجانا چاہیے کیوںکہ بہت ضروری ہے جلدی کام وام کروانا ہے گھر کا کام ہے جتنا جلدی ہوجائے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک ہے تو کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کل میرے گھر تک آجائے گا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر کل میرا سامان گھر تک کروا دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے